मुझमें एक प्रतिभा है और वह प्रतिभा है गाने की मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ और इतना अच्छा गाता हूँ कि अभी मुझे पार्श्वगायक के रूप में मुझे पहचान मिलने लगी है लोग मुझे अपने कार्यक्रम में बड़े दूर दूर से बुलाते हैं हालांकि इसको सीखने का यह कला विकसित करने का जो सफ़र है बहुत दिलचस्प है क्योंकि बचपन में मेरे एक दोस्त मनोज माधवन को मैं जब गाते देखता था तो उसकी खूबसूरत आवाज़ और उसके सुर को सुन कर मुझे हमेशा ऐसा लगता था की मैं भी इसकी तरह गाऊँ तो मैं अपने दोस्त से प्रभावित हो कर मैं उसकी तरह गाने की कोशिश करता था कभी एक बार उसके साथ मैंने कोशिश करी स्टेज पर गाया कि मैं गाऊँ मैं जब गाऊँ जब मैंने गाया तो उसने बहुत सुर में गाया मैंने बहुत बेसुरा गाया मुझे उस वक़्त उसकी मम्मी से इतनी डांट पड़ी कि मुझे लगा की अब तो मुझे संगीत सीखना ही है संगीत सीखने के लिए अभ्यास करने के लिए पहले टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे तो उस टेप रिकॉर्डर में बॉलीवुड फ़िल्मों के गाने चलाकर उस टेप रिकॉर्डर के साथ साथ उस गाने के साथ साथ मैं गाने का अभ्यास करता था तो मतलब मैंने अनौपचारिक रूप से मैंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली शुरुआत में और मैंने अनौपचारिक रूप से मैंने टेप टेप रिकॉर्डर के साथ में धीरे धीरे गाना सीखा उसके बाद फ़िर मुझे मेरे दोस्त मनोज ने बताया कि इसको विधिवत रूप से सीखने के लिए संगीत का कोर्स किया जा सकता है संगीत में एडमिशन लेकर और अपने अंदर गाने की जो क्षमता है गाने का जो कौशल है वो विकसित किया जा सकता है मैं अपने दोस्त की बात मानकर उसके साथ निशा कला केंद्र में गया जहाँ पर संगीत में आपको वाद्ययंत्र और गायन सिखाते थे मैंने वहाँ तीन साल के भूषण की डिग्री में मैंने एडमिशन लिया और मैंने अभ्यास करना शुरू कर दिया मैं संगीत कला केंद्र में तो सीख सीखता ही था साथ ही साथ मुझे जहाँ भी गाने का मौका मिलता किसी भी प्रोग्राम में किसी भी ऐसे कार्यक्रम में जहाँ पर गाना गाने का कोई प्रोग्राम है वहाँ पर मैं ज़रूर पहुँच जाता और मैं जिद करता हूँ कि मुझे भी एक गाना गाने का अवसर दें इस प्रकार में धीरे धीरे धीरे धीरे कई कार्यक्रमों में स्कूल में कॉलेज में मैंने संगीत की जीतने भी कार्यक्रम है गायन से संबंधित कार्यक्रम है उसमें मैं हिस्सा लेने लगा और धीरे धीरे अपने अभ्यास को मजबूत करते हुए मैं आज एक सफ़ल सिंगर हूँ एक सफ़ल गायक हूँ